हेलो केरु थो ॻाल्हाए राम राम दादा हा हुकुम साहिब अच्छा छा खाधो हुअव साहिब अच्छा हुते खाधो छा हुयो अच्छा त तव्हां जो हाणे पेट ख़राबु आहे अच्छा तव्हां पो पोइ हिकु कमु कंदव ऐं हिक मां दवा तव्हां खे ॾियांवतो तव्हां ईंदव वठण मूं वटि हीअंर टाइम घणो थियो आहे मां कलाक ॾेढ कलाक ॾेढ मां पंहिंजे इन में दवा ख़ाने में वेठो आहियांव तव्हां घणी देर में ईंदव त मां तव्हां जे लाइ वेठो आहियां तव्हां ख़ाली टाइम ॿुधायो

ठीक आहे हूअं ई मुंहिंजो टाइम आहे हीअंर मां अञा कलाक खन वेठो ई आहियां पर घणो लेट न कजो हा अचो